हमारा कॉलेज ग़ाज़ीपुर है एस एस पी एस पी एस एस पी जी सी कॉलेज जो कि स्वामी सहजानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है और पास में ही पी जी कॉलेज ग़ाज़ीपुर है हमारे ज़िले में सरकार की अनदेखी के कारण कोई विश्वविद्यालय नहीं है जिसके लिए जिससे हम लोग परेशान होके इल इलाहाबाद या काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर प्रस्थान करते हैं पढ़ाई में बहुत कठिनाई होती है आने जाने में और वहाँ रहने का खर्च सब कुछ प्रॉब्लम झेलना पड़ता है लेकिन सरकार की वजह से ये सब हम लोग को दिक़्क़त है अगर हम लोग के ज़िले में विश्वविद्यालय होता तो हम लोग दूर जहाँ हम लोग को दूर नहीं जाना पड़ता हम लोग के बिश्वविध हम लोग के विद्यालय में टीचर की कमियाँ हैं जो समय पे टीचर नहीं आ पाते हैं लोग जिस वजह से हम लोग की पढ़ाई बाधित होती है और हमारे ज़िले में बीस किलोमीटर यहाँ से दूर कॉलेज है बहुत दिक़्क़त होती है जाने आने में लेकिन कोई बात नहीं ये हमारा जाने का वहाँ तो जा सकते हैं लेकिन हमारे ज़िले में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ विश्वविद्यालय नहीं है एक भी विश्वविद्यालय नहीं है जबकि बहुत सारे स्थानीय विश्व निजी विद्यालय हैं महाविद्यालय हमारे हमारे पढ़ाई में बहुत दिक़्क़त हुई आने जाने में और बहुत समस्याएँ हुईं सरकार की अगर सरकार हम लोग को अगर विश्वविद्यालय दे दी होती हमारे ज़िले ग़ाज़ीपुर में तो हम लोग को दिक़्क़त नहीं होती और अगर कहीं जाओ और कहीं जाना नहीं पड़ता इलाहाबाद जाने की अगर इलाहाबाद हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे और लेके रूम लेके रहना पड़ता है खर्च उठाना पड़ता है इस वजह से घर की स्थिति कमज़ोर हो जाती है हम लोग की तो हम लोग के ज़िले में ग़ाज़ीपुर में विश्वविद्यालय नहीं है तो और ग़ाज़ीपुर से छोड़के ग़ाज़ीपुर को छोड़के जाना पड़ता है बहुत तकलीफ़ होती है कि अपने ज़िले में अगर कॉलेज रहता तो हम लोग कहीं जाते नहीं बहुत दिक़्क़त होती है बहुत कठिनाइयाँ होती हैं हमारे को विद्यालयों में बी कॉम एम कॉम ये सब कोर्स उपलब्ध हैं बी ए भी है और आर्ट से आर्ट साइंस से सब सोसल साइंस अन्य सभी विषय हैं तो एम कॉम अच्छा हम एम कॉम ही पढ़ें हैं वाणिज्य हम लोग के विश्वविद्यालय में रहा है अच्छा ये कोर्स है और पी जी ओ लेवल का भी कोर्स हम लोग के विश्वविद्यालय रहा लेकिन वहाँ भी जो स्कॉलरसीप पे होता है लेकिन वो नहीं हो पाया ओ लेवल का कोर्स चलता था हम लोग के विश्वविद्यालय में तो सरकार अगर अच्छे से उत्साहित करे तो हम लोग के विश्वविद्यालय हो जाएगा और हम लोग को कहीं दूर भी जाना नहीं पड़ेगा सब विषय हम लोग के कॉलेज में उपलब्ध हय लेकिन टीचर के अभाव है हम लोग को पढ़ने में समस्या होती है वहाँ जाने के बाद टीचर आए नहीं है ही नहीं तो एक एक एक वेक एक विषय के लिए नहीं लगा आज नहीं क्लास लगेगा तो यही सब सुन परेशानियाँ झेलनी पड़ीं फिर वहाँ जाना पड़ा ये दिल्ली दिल्ली में भी लोग यहाँ यहाँ नहीं अगर कालेज विश्वविद्यालय हमारे ज़िले में होता तो नहीं दिल्ली जाना पड़ता ना ही इलाहाबाद जाना पड़ता और ना ही काशी हिन्दू विश्वविद्यालय जाना पड़ता तो हम लोग को जाने में बहुत दिक़्क़त होती हे कोर्स तो उपलब्ध है लेकिन टीचर की कमियाँ हैं वहाँ पे एक टीचर की संख्या कम है और विश्वविद्यालय एक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है